राम राम आओर सभ तऽ बढ़िआँ छै हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे

बढ़िआँ छै अपन कहिऔ तऽ ई जे अहाँसभ छियै लागल कतेक दिनसंँ लागल छियै एहिठाम अच्छा तऽ काजो सभ होइत छै कि खाली मने एम्हरे ओम्हर होइत छै नमामि गङ्गे जे सरकारक जे स्कीम छियै ताहिमे छियै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सरकारीमे की प्राइवेटोमे छै प्राइवेटेसंँ शुरू भेलै सरकार तहन एलै कि देखलकै प्राइवेटके फायदा होइत छै तऽ से तऽसरकारो एहि चीजक अपना लेलक अपन छै ने अहाँकेँ अपन किछु मने फायदा भेल कि नहि खाली गङ्गा मैयाकेँ तऽ सफाइ कै रहल छी जे अहाँ हँ आ कि आकि खाली सरकारक खजाने पर सफाइ चलैत छै सहए ने चाहे घाटके सफाइ होअ आकि घाट पर अबै बला लोककेेँ तऽ

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आओर कहियौ जे बाल बच्चासभ ओसभ एहि काजमे लागल अछि कि आर दोसर दोसर काज करैत छै हँ तहन तऽ बढ़िआँ अछि गङ्गा मायकेँ साफा करू बुझलियै ने गङ्गा मैया जे छथि ने ओ किछु ने किछु मने अहाँकेँ मने अपन ओकर अपन जे फायदा छै ओ कहियौ हँ मिले नहि मिले लेकिन गङ्गा मैयाकेँ तरफसे जरूर फायदा भेटै ठीक छै मिल रहल यऽ ने

हँ चलू ठीके छै फेर गपसप होयतै हँ आबैत छी आबैत छी